हम एकबेर बाइकसँ नेपालमे लङ्गुरखोरा गेल रहली हँ ओ जनममे स्ट्रामे ट्यूर लऽ कऽ गेल रहली हँ खानाके समान ओहिमे रोटी सब्जी ओढ़ना बिछौनामे चादर जाजिम इएहसब लऽ कऽ गेल रहली हँ जे जे अपना सङ्गमे जहाँ रुकली वहाँ बिछाके सुति रहलै एगो पन्नी भी साथमे रखली बरसा बुन्नीसँ भी सुरक्षाके लेल